भारतमे सबके पर्व अलग होइ छै बिहारमे अलग होइ छै यू पी मे अलग होइ छै साउथमे अलग होइ छै बङ्गालमे अलग होइ छै सब अपना अपना पर्वके अपना हिसाबसँ मनबै छै कोइ दुर्गा पूजा मनबै छै कोनो दीपावली मनबै छै कोनो छठ मनबै छै कोनो सूर्य भगवानके पूजा करै छै कोइ सूर्य भगवानके पूजा करै छै इएहसब सब अपना अपना पर्वके अपना हिसाबसँ मनबै छै जइसन संस्कृति शुरूसँ चलि आबि रहल अइ जकरा जकरा देशमे ओहि हिसाबसँ सब अपन अपन पर्व मनबै छै इएहसब हइ